म्हजी आई आनी बाबा गांवांतल्यान म्हाका मेळपाक शहरान येता हें कयणा फुडें म्हाज्या काळजाची इतली म्हज्या काळजान इतली उमेद जाली की हांव सोफा वयरसून नाचपाक लागलें इतलें म्हाका उमेद जाली म्हाका उमेद जाली हांव कारण म्हटल्यार सुमार एक तीन वर्सां जालीं हांव तांकां मेळोंक ना आनी इतल्या टायमाच्या इतल्या वेळाच्या मागीर ती म्हाका मेळटली हाचो हाजी उमेद म्हाका जाला आनी तांच्या वांगडा म्हाका एक यादगार वेळ घालोवपाक मेयटलो हाजी लेगीत म्हाका उमेद जाला म्हाज्या हांव बापायन म्हाका सदांच सपोर्ट केला म्हाजेर सदांच विश्वास दाखयला केन्नाच तांच्यांनी म्हाका कसलें काम करतलें वा कसलें गजाल करपाक केन्नाच आडोंक ना जशें की गांवान पयलीं पासून चल चली चली चेडवांक शिकपाक कामाक वचपाक वा आनी कसली गजाल खेळपाक क्रिकेट स्पेशली खेळपाक मनाय आसताली तेंकां दिनासलें आनी तेंच्या ल्हानपणानूत लगीन लावन दितालें असलें म्हज्या आवय बापायन म्हाज्या वांगडा केन्नाच केलें ना तीं सदांच म्हाका सपोर्ट करताली आनी तांच्या ह्या सपोर्टाक आनी विश्वासाक लागुनूच हांव ह्या इतले पयस इतले फुडें पावलां आनी इतलें म्हाज्या जिवनान मुखार सरलां तांच्या ह्या प्रेमाक लागुनूच हांव मुखार पावलां आनी तीं तीन वर्सां सुमार तीन वर्साच्या मागीर म्हाका मेयटली म्हाका मेळपाक येता हे हाची उमेद म्हाका भरभरूय जाला सारकी जेन्नाच्यान हांव हांव जल्माक म्हाका म्हाज्या पप्पान सांगिल्लें की हांव जल्माक येवचे आदींच जेन्ना हांव म्हाज्या मांच्या पोटान आशिल्लें तेन्ना सावन म्हाजी आवय बापायक क्लासिकल शास्त्रीय संगिताचेर खुबूच आवड आशिल्ली आनी ती सदांच सांजेच्या वेळाचेर शास्त्रीय संगीत आयकताली आनी ज्या कारणान शास्त्रीय संगिताची आवड म्हाका लेगीत खूब जाली अशें म्हाका म्हाज्या पप्पान सांगिल्लें सान हें म्हाका आनी म्हाका आजुनूय याद आसा की सांजेच्या च्या पिवपाच्या वेळाचेर आमी तिगांय अशी आंगणान बसतालीं बाबा हार हार्मोनियम वाजयतालो आनी ताका ताल ताका एक ताका चाल दिवपाक आई ताच्या बरोबर शास्त्रीय संगीत गाताली आनी तांकां दोगांयकूय आयकोन तो वातावरण इतलोय मनमोह आसतालो की म्हाका आतां हांगा बसलेले कडेन तें अशे म्हाजे तें गाणें म्हाज्या माचें गाणें तें म्हाज्या गाणान गुजता इतली म्हाका उमेद जाला आनी योगायोग असो की म्हाजी आई बाबा जेन्ना शहरान वयताली ताचे दुसऱ्या दिसात एका लागींच्या लागसल्या हॉलान एक शास्त्रीय हें आसा एक शास्त्रीय कला प्रतिशन एक कलापाचो कलाकारांचो पर्फोमन्स आसतालो जसो की रवी शंकर येतलो तातूंत बिस्मिल्ला खान येवपाचो आसा लता मंगेशकर येतली अली अकबर खान हांची एक व्हड मैफील रचपाची आसा तेन्ना हे कयणा फुडें हांवेंन सोमत्या सोमतेच तीन टिकेटी फ्रोम बुक माय शो बूक केल्यो आनी त्यो बी सारक्यो पयल्या पंगेंत बूक केल्यो ज्या कारणान म्हाज्या आवय बापायक ह्या व्हड गायक गायकांक लागसल्यान पळोवपाची उमेद मेयटा तेंकां सुद्दां तोच सूख लागतलो आनी थंय बसलेले आसतना आमकां आमच्यो पयलींच्यो यादी याद जातल्यो म्हणून हांवेंन तो थंयसर बूक केले तिकेटी हें फकत कॉन्सर्ट हें फकत कॉन्सर्ट बूक करपाचें म्हळ्यार फकत पोवपाक तांकां पळोवपाक आनी ती आमकां दिसतली हाच्या खातीर न्हू पूण आमकां एक खूब व्हडली याद उरतली आमची एक मॅमरी तयार जातली आमचो बोंड आमचे नातें इतलें घट्ट आसता घट आसा आनी फुडें जातलें की आमकां सगळें याद उरतलें आनी हांव म्हाज्या फुडल्या भुरग्यांक तें सांगूंक पावतलें ह्या कारणान हांवेंन ते टिकेटी बूक केल्यो